फोटोग्राफी जेना हम कोनो भी पक्षीके देखै छी तऽ ओकर फोटो खीँचि लै छी किएकि हमरा ओ पक्षी बड़ नीक लगैए तऽ ओ जे पक्षी कतहु भी दाना खाइत रहैत छथि बढ़िआँ लगैवला जेना तोता भेल तोता बहुत बढ़िआँ लगै छै पक्षी देखैमे ओ पक्षी जे छनि छै से बड़ नीक लगै छै देखैमे तऽ ओ मोबाइलसबमे जे फोटो घिचै छी से बढ़ियाँ लगै छै मोबाइलोमे देखैमे नीक लगै छै सामनासँ जे देखैमे नीक लगै छै से तऽ देखैमे नीक लगबे करै छै ताहिके बावजूदो जे मोबाइलमे फोटो घिचै छी ओ ई बड़ नीक लगै छै चिड़िआँघर से सब जे जाइ छी तऽ ओ चिड़िआँघर सबमे फोटो लैमे बड़ नीक लगै छै पक्षीसब चिड़िआँघरमे बहुत बहुत बढ़िआँसब रहै छै ताहिके बाद जे अगर कतहु भी पक्षी देखै छी जेना गाछे बिरिछपर तऽ ओ पक्षीसब गाछोके बहुत बढ़िआँ फोटो आबै छै तऽ ओ पक्षिओ बढ़िआँ आबै छै फोटोमे पक्षी बहुत बढ़िआँ आबै छै गाछ बिरिछमे जे नीक लगैत रहै छै पक्षी से देखैमे बड़ नीक लगै छै तऽ ओ जे सामना सामनी कतहु भी जेना पोखरिसबमे पानि जे जेना लिऔ पनिडुब्बी पनिडुब्बीके जे अहाँ फोटो खिँचबै तऽ पानिमे बड्ड नीक लगैत रहै छै देखैमे ओकर तऽ ओ जगहे छी घरे छी जेना हमरा अहाँके घर भेल धरतीमे धरतीपर तऽ ओ पनिडुब्बीके घर भेलै पानि तऽ आओर आओर भी पक्षीसब छै जेना हम अहाँ पोसै छी पक्षीसबके पोसै छिए तऽ पिञ्जरा ने दै छिए तऽ अगर जङ्गलसबमे पक्षीसब रहै छै तऽ गाछ बिरिछपर रहै छै तऽ ओ जे पक्षीसब रहै छै से बड़ नीक लगै छै देखैमे कोनो भी चीजके दिक्कत नहि होइ छै पक्षीसबके खाना पीना मिलैत रहल कतहु फल फूल रहल तऽ ओहिमे लोल मारि देलक पक्षीसब बहुत नीक लगैत रहै छै देखैमे पक्षीसबके जे रङ्गरूप होइ छै से रङ्गबिरङ्गके पक्षीसब रहल बहुत नीक लागल देखैमे कोनो भी जेना कोनो भी पक्षी जेना मोर मोर जे देखै छिए तऽ ओ ओकर पंख लहराबै छै से बड़ नीक लहराबै छै देखैमे बड़ नीक लगै छै ताहिके बाद ताहिके बाद जे ओ जे पंख होइ छै से तऽ बड़ नीक लगै छै अहाँ तऽ मोर देखनहिए हेबै अहाँसभ तऽ ओ ओ जे मोरके अथी छै पंख होइ छै से बहुत बढ़िआँ लगैत रहै छै देखैमे चलू ठीक छै